सीतामढ़ी जिलामे हमसब देखैत छियै कि बहुत पुरान सीतामढ़ी जिला छै आओर एहिमे हम देवेश चन्द्र ठाकुर जीके जनैत छियै कि अभी काफी अच्छा जगह पर अपना काम करि रहल छथि एहि से लगैत छै कि सीतामढ़ी जिलामे विकास हो रहल छै आओर आजकलके दुनिआमे तऽ सब जानि रहल अइ कि विकास बहुत आगे की ओर बढ़ रहल छै आओर हमसब विकासके लिए आगे बढ़ रहल छी प्राचीन काल से भी देखल जा रहल छै कि जबसे हमर सबके जिन्दगीमे अयली हमसब नया बच्चा सब रहली आजकल देखल जा रहल अइ कि जोभी का हो रहल अइ सब अच्छा तरह से हो रहल अइ आओर पहिले जगने पहिलेके हिसाब से काफी बहुत सीतामढ़ीमे विकास भेल छलै आज घटनाके आधुनिकमे विकास जैसे हॉस्पिटल हो गेलै अथी इसकुल हो गेलै कॉलेज हो गेलै एहि सबके बारेमे हमसब नहि जनैत रहली लेकिन सीतामढ़ीमे जबसे हमसब अयलियै तऽ बहुत अच्छा सबसे जान रहल छी सीतामढ़ीके लेल आओर इसकुलमे भी काफी पढ़ाइ लिखाइ सब अच्छा तरह से होइ छै सीतामढ़ी जिलामे हमसब जबसे अयलियै जबसे देखल जा रहल छै कि हमसब सीतामढ़ीमे बहुत आगे की ओर जा रहल छियै एहि से हमनी सबके जिलामे काफी विकास हो रहल छै आओर होना भी चाहिए होइके चाही भी आगेके समयमे सीतामढ़ीमे बहुत अच्छा विकास चल रहल अइ आ होइके चाही भी विकास काहेके लेल अभीके समयमे विकास होना जरुरी छै आओर देवेश चन्द्र ठाकुर जी भी अच्छा तरहसँ विकास कऽ रहल छथुन एहिके लेल हिनका भी हम धन्यवाद देबेके चाहि रहल छी कि विस्तारित रूप से अच्छा अच्छा काम कऽ रहल छथुन आओर आगेके चलके भी करना करैके पड़तै हिनकाके एहिके लेल कि आगेके लेल करथुन तऽ आगेके समयमे ई भी बनना फिर मौका मिलतै हिनका देवेश चन्द्र ठाकुर जीके आओर सीतामढ़ी जिलामे काफी विस्तारित रूप से विकास हो रहल छै एहिके लेल